अ रिजाल्टफोरा मोजां खोनादो माथो मायाव मायाव एडमिसन लागोन दालाय ओं कलेजफोरा उदालगुरियाव लागोनना टंलायाव लागोन ए जाहाबो टंलायावसो फरायगोननो दा नोंस्रा मायाव लागोन स्ट्रिमालाय जाहाबो कमार्ससो लानो सानदों पारसेन्टआलाय जाहानिया सेभेनटि फाइभ थांदोमोन ओं दानोथ' कमार्स लानोसैनो आंलाय साइन्साव लानो थिनदोमोन साइन्स लाब्ला अरुनदयाव लादो होनदोमोन आरो आङो दा आरो साइनआवसो मोजांनो कमार्सआ दा ओमफ्राय इयाव लानो होनोसै आरोना कमार्सखो कमार्स लानोनोहाय आमफ्राय थानायफोरासो मायाव थागोन लजिं लजआवसो थागोनना पेयिं गेस्ट थायोना ना हस्टेलावसो थायो साइनआवथ' आरो हस्टेलबो गैया

दा न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनोबो गारि मटरनिबो प्रब्लेम जागोन गोजानबो जायो ओम कलेजआबो गोजान जायोना स्टेसननिफ्राय मा खालामगोन जादो दा देनां उनाव रायज्लाय लायनोसै न नांगोब्ला जमा थानो होगोन दे पिजिफोरावनो ओं टिसन लानो हयथे भारा लानो भारा थानोबो न'आवबो जेबो माबा संनाबो जानो रोंनाय नङा इसोरो बेनथ' दा दा थाफाहैनोबो समबो गैया ओरैबो न'आवबो थानो मानसि गैयैदो जाबदो मा खालामगोन जादो दा

औ दे जागोन दे जमा लोगो हमलायगोन होमब्लालाय दा अ अ पिजिफोरबो नागिरनोसै औ अ रायज्लायनानै जमा जमा दोनगोनदे न अ पिजियाव जमा दोनसै नोंस्राबो कमार्स लागोनब्लालाय अ दे जागोन अ दे